میری زندگی میں سب سے زیادہ جس صنف نے اثر ڈالا ہے وہ تصوف ہے اور میں چاہوں گا کہ میں پوری زندگی صرف تصوف کی کتاب کا ہی مطالعہ کروں